जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पद हिसाबै फालांगियाव बाहायजानायफ्रानो जाहैबाय बिफां दंफां लाइफां बेनिफ्राय बाला अन्थाइ बेफोरखौ जोंनि जायगायाव मिथिंगायारि सम्पद हिसाबै बा फालांगिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बाहाय जायो